गुजरात में स्थानीय वेपारी जो न समुदाय हिकु ॿिएं जी जाम मदद था कन हिकु ॿिएं अॻियां वधाइण में सभु मशग़ूल लॻा पिया आहिनि हिकु ॿिएं खे नंढा नंढा ॿारनि खे लोन ॾेई करे मदद पिया कन हुननि खे हुनखे अॻियां वधाइण स्टाटअप जे गाइडेंस पिया ॾियन हर जॻह केर बि हुजे गुजरात में सभु नवां नवां माण्हुनि खे स्टाटअप लाइ जाम हू प्रोत्साहन पिया करनि सभिनी जी हैल्प पिया कनि हर हिकु खेत्र में कीअं तव्हां अॻियां वधो ऐं गुजरात खे प्रगति कयो